ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के खेलों में बहुत अंतर है ग्रामीण में जो खेल खेले जाते हैं वो हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं जिसमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना हर खेल का महत्व होता है जैसे कि हम कोई भी खेल खेलते हैं उठक बैठक को ही ले लीजिए जिसमें हम उठक बैठक करते हैं तो उसे हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है जिसके जरिए हम कई सारी बीमारियों से बचते हैं और जो शहरी क्षेत्र के खेल हैं जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं जिससे उनके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वह स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और कई सारी बीमारियों से जकड़ जाते हैं यह शहरी क्षेत्र के खेल होते हैं और शहरी क्षेत्र में ऐसे भी कई खेल हैं जिनसे हम अब खेलकर अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर रख सकते हैं जैसे कि बैट बल्ला ले लो अ सितोलिया जैसे हम सितोलिया कहते हैं वह ले लो उससे भी हम खेल कर हम अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं यह हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के ही खेल हैं